हेलो हा हरी ओम भाभी

जी जी मूं वटि आहे फ़्लैट हिकड़ो हाल ऐं रूम उहो मूंखे मसिवाड़ ते चाढ़िणो आहे मसिवाड़ अठ हज़ार थींदव अच्छा साढी छह न थोरो वधाईंदा न छो त साढी छह तमामु घटि थींदी मुंहिंजा घोट एतिरा न मञींदा थोरो तां मथे चढ़ो थोरो हेठ मां थी लहां डिपोज़िट मां पंजवीह हज़ार वठंदीमांव ऐं उन में लाइट जो बिल ऐं मैंटेनंस तव्हां खे भरिणी पवंदी

अच्छा ठीक आहे तव्हां चओ था तव्हां न भरे सघंदा एतिरी त मां हा चवांवती ठीक आहे साढी छह हज़ार मसिवाड़ ॾिजो ऐं पंजवीह हज़ार डीपी ऐं हर महिने मूंखे पर टाइम ते मसिवाड़ खपंदव मां उन में कुझु बि हो न कंदीमांव भई अॼु लेट थी वई या अॼु न खपे उहो न मूंखे टाइम ते मसिवाड़ खपंदव जी जी तव्हां ॿुधाइजो भले हरी ओम